हम घूमने फिरने के लिए जो है कांवर झील जो है वहाँ चले जाते हैं हाँ उसके बाद सिमरिया है वहाँ भी घूमने फिरने के लिए माघ पूर्नीमा हुआ उसमें जाते हैं कुछ लोग साइकिल से जाते हैं कुछ लोग पैदल चले जाते हैं कुछ ऐसा है जो ट्रैक्टर से भी चले जाते हैं कुछ ऐसा है जो कि चार चक्का से भी जाते लेकिन वहाँ जाने के बाद सारे के सारे में मिलते हैं जुलते हैं तो आप कैसे आए आप कैसे आए यह सब होते रहता है वहाँ जा करके सब मिलते हैं जलेबी खाते हैं नहाते हैं आते हैं फिर एक जनबरी आता है तो एक जनबरी में कांवर झील घूमने जाते हैं जयमंगलागढ़ वहाँ भी गाँव से आदमी बहुत से ऐसे हैं जो कि कहे जो ट्रॅकटर है ट्रॅकटर से जाते हैं साइकिलों से चले जाते हैं मोटरसाइकिल से भी जाते हैं वहाँ घूमने की जगह है घूम करके आते हैं वहाँ भी वहाँ तो जलेबी मिलता नहीं है लेकिन वहाँ मूढ़ही घूघनी यह सब मिलते रहता है यह सब खाते खा पी करके वहाँ से आते हैं गढ़ से जहाँ कांवर झील है और यहाँ नौ लक्खा मंदिर के निकट जो है यहाँ तो म सारे चीज़ मिल जाते हैं अकौड़ी पकौड़ी जो भी है सारी चीज़ मिलती है जलेबी सब चीज़ कुछ यहाँ मिलता और एक ठो यह सुन रहे हैं जोकि एक ठो मटिहानी से नया पूल बनने वाला है और उस जाने आने में थोड़ा और दूर दराज़ जाने में अच्छा मज़ा आएगा और साथियों के साथ जाएंगे तो इधर से जाने में जो है थोड़ा बाबा धाम इधर पड़ता है

इधर जाएंगे घूम फिर करके चले आएँगे और इधर से जाने में बहुत दूर पड़ता है बहुत और इसी ले करके थोड़ा जाने में कठिनाई भी होता है और यह बन जाने के बाद जो है बहुत सुविधा पड़ जाएगा सब आदमी इधर से जाने में जाएँगे बाबा धाम घूमेंगे इधर से जाने में थोड़ा कलकत्ता नज़दीक पड़ जाएगा ना इधर से जाने में यहाँ से डायरेक्ट लखीसराय लखीसराय से पकड़ लेंगे गाड़ी और नज़दीक पड़ जाएगा ऐसे बरौनी जा करके गाड़ी पकड़ना पड़ता है हथरस जा करके गाड़ी पकड़ना पड़ता है ऐसे इधर से जाएँगे तो थोड़ा लखीसराय चले जाएँगे डायरेक्ट वहाँ से कलकत्ता बहुत नज़दीक पड़ जाएगा हम लोग को आइ सब होता है जोकि मेरे इधर पुल बनना महा ज़रूरी है ख़ूब ज़रूरी जिसे कहते हैं वैसे ही ज़रूरी है